हेलौ आब' मा होनो बेयाव आं माने खमला बायनो सानदोंमोन आरोना आमफ्राय मा मा रोखोमनि खमलाखौ मोनो

औ आमफ्राय माबाफ्रा बेसे बेसेथाय दामफ्रा खमलाना औ आमफ्राय गासैबो हरै खमलाफ्रा गासैबो माने बायह्रानिफ्राय साफ्लाय फैनाय ना लकेलनिबो दं साफ्लायना आमफ्राय अ' आमफ्राय बिदि भुटाननि मा मा माने खमलाखौ मोनोना औ गोखै

औ मोननो नागिरखायाना औ आमफ्राय ओरैनो दर जन बेसेयाव फानदों औ आमफ्राय खमाय जागोन दा औ एसे औ बुरजा मानि औ औ आङो बुर्जा माने एथ'बां बुर्जा नाङा दर जन मोनसेसो लागौमोन आरो औ मादैया दामखौ एसे मिलायनानै होदो दुइस' थिनस' आरो बेनि बांसिन हालाना

औ दे दे जागोन दे जागोन औ